हम जे बागवानी करै छी ओहिमे चाहै छी कि पाइ कमसँ कम खर्चा होइ एहिके लेल हम बेसी कऽ पौधा पैदा करैके लेल प्रयासरत रहै छी आओर चाहै छी कि जे पौधा हमर पास मौजूद अइ ओकरेसँ नव पौधा तैआर कएल जाइ ओहिके लेल हमरा जे छै जतेक भी पेड़ छै लाइफ टाइमवला छै लगभग लगभग लाइफे टाइमवला छै जकर डाल काटिकऽ हम दोसर जगह लगबै छी आओर ओहिसँ एकटा पौधा तैआर भऽ जाइ छै आओर इएहसँ हम जे छी ओकरा दोसरो जगह लगबै छी तेसरो जगह लगबै छी जहाँ जहाँ मोन होइए ओतऽ लगबै छी एहिसँ हमरा पइसाके बचत होइए बेर बेर हमरा पौधा खरिदऽ नहि पड़ैए अपने पुरान पौधासँ नया पौधा तैआर करै छी आओर एहिमे हम अपन पाइ वेस्ट नहि करै छी जे हम लगेने छी वएहसँ चाहै छी कि हम अपन सौखके आगाँ बढ़ाबी अहूँसभसँ ई चाहै छी कि खरचा कम चाहै छी तऽ अहूँ जे पौधा लगेने छी या अड़ोसपड़ोसमे छै तऽ ओकरासँ लऽ कऽ अहाँ अपनो घर आँ आँगनमे बागवानी कऽ सकै छी जाहिसँ अहाँके पइसाके खरचा नहि हैत आओर ओ अहाँके सौखके पूरा कऽ देत